हमरा सभकेँ तऽ फसल बहुत बढ़िऑं होइए लेकिन जाहि कारण हमर सभकेँ बहुत बहुत पाबनि त्यौहारमे हमरा सभकेँ फसल होइए जाहिसँ कि हमरा सभकेँ पाबनि सभ भए जाइए लवान जेना तिलासंक्रान्ति भेल ई सभ पाबनि हमरा सभकेँ भए जाइए लेकिन कब कोनो कोनो बेर एहन होइए जाहिसँ कि हमरा सभके एहन बाढ़ि आबै छै जाहिसँ कि एक टाइम एहन भेल जे पुरा फसल जे बहुत बढ़िऑं जकाँ भेल जाहि बेर बाढ़ि आबि गेल ओहिबेर हमर सभकेँ फसल पुरा दहा जाइ छै जाहिसँ कि हमरा सभकेँ बहुत दिक्कत होइए हम सरकारसँ हम अपन विधायकजीसँ हमर सभकेँ जे नेता जे करता धर्ता छथिन हुनकासँ इएह टा हम आज्ञा करै छियै कि हिनकासँ वएह टा हम आशा करै छियै जाहिसँ कि ओ हमर सभकेँ आबिकऽ गाँव घर आबिकऽ हमर सभकेँ फसलके सुरक्षा करै हमर सभकेँ बाढ़ि ताढ़ि सभसे बचावै जाहिसँ कि हम सभ अपन अपन जीवनयापन कए सकी